ہاں ہاں انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ ہمیں ہر چیز کی جانکاڑی معلومات ہو جاتی ہے جیسے کہ ہمیں کوئی چیز جاننا ہوں جیسے کہ مجھے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے آج کیا چل رہا ہے دیش کے اندر آج دیش کا اکنومی کہاں پہ ہے ہماری ملک کی ملک کا حال کیا ہے ملک کا ہمارے کیا چل رہا ہے تو انٹرنیٹ سے ہم پتہ کر سکتے ہیں جاتے ہیں کہیں مجھے کوئی اگزام کا مارکشیٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہو چاہے مجھے کوئی ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنا ہو میں انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں وہاں سے سرچ کرتا ہوں فائنڈ آؤٹ کر کے اپنا ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں اگر ہمیں کہیں جانا ہوتی ہے کہیں جانے ہوتے ہیں تو مجھے راستے میں دشواری ہوتی ہے راستے پتہ نہیں ہوتی ہے تو میں انٹرنیٹ سے یوز کر کے گوگل میپ پہ زا کے یوز کر کے اس کو ہم راستے کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں پھر ہم اپنے ڈیسٹینیسن تک پہنچ جاتے ہیں انٹرنیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بہت کچھ پتہ چلتی ہے جیسے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں ٹرین میں ٹریول کر رہے ہیں تو مجھے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں تو میں ویئر از مائی ٹرین کا اوپین کرتا ہوں اور پھر وہاں سے میں سرچ کر کے پتہ کرتا ہوں کہ میں کہاں پہ ہو پھر میں انفارمیشن کر دیتا ہوں اپنے گھر میں کہ میں یہاں پہ ہوں انٹرنیٹ کا بہت ہی اچھا یوز ہے انٹرنیٹ کو اچھے سے یوز کیا جائے انٹرنیٹ کو غلط یوز نہ کیا جائے